आयज जेन्ना हांव व्हड जाला तेन्ना म्हाका दिसता की तें भुरगेपणच खूब बरें आशिल्लें बिंदास्त उरताले आमी कितकीय मजा मार कितकिय मस्ती कर कोण कांय म्हणनासलों केन्नाय पालक चुकोन तापतालें पण तितक्या पूरतेंच आयज व्हड जालो पूण अजून तो भुरगोच आसा अजून तें भुरगेंपणूच सोदपाक फाटीं आसा व्हड जालो शिकलो खूब कामाचें कामाकय बी खंय लागलो पूण त्यो भुरगेपणाच्यों यादी मात आतां नात फक्त त्या मनांत त्यो याद्यो जावन आसात भुरगेपणांत खाल्लो मार बापाय कडच्यान आवय कडच्यान आजये कडल्यान आज्या कडल्यान अजून याद जाता आज्यान आजयेन केल्लो मोगुय म्हाका आयज याद जाता मामागेर आसतना मामालें गाडी फोडिल्लीं मामा कडच्यान मार खालो मामी कडच्यान मार खालो मामाल्या चल्या वांगडा चलये वांगडा खेळ केलो तोवूय याद आसा पण आयज त्यो गजाली परत करूंक मेळना कारण तें भुरगेंपण धा वर्सा फाटीं गेले तें गेले परत आनी तें भुरगेपण आमकां मुखार करूंक मेळना कारण आतां आमी व्हड जालें भुरगेपणातल्यों कांय मोवाळ यादी म्हणल्यार ल्हानपणांत आजये बरोबर सोंपयलो तो कांय काळ सकाळीं उठलें तें आजयेच्या हांतरूणार वचून तिका उठोवप एक एकदां राती कडेन तिच्याच बरां न्हिदप तिच्यो काणयो आयकत आयकत तिच्या पांगरूणातच न्हिदून पडप मागीर ती उखूलप आनी म्हाका म्हज्या स्वताच्या रूमान हाडून न्हिदवप आजी हो एक वेगळोच शब्द आजी बापायली आवय पूण ती बापाय परस आपल्या नातवाक चड बरी करता हें हांवेन खूब समजून घेतलां ल्हानपणांत आजयेन खूब मोग केला बापूय मारूंक आयलो जाल्यार बापायक दोळे मोटे करून दाखोवप आनी बापायक तापोवप तेन्ना ती म्हाका मजा दिसताली पूण आता व्हड जालें तेन्ना समजोन आयलां की आजी तेन्ना तशी कित्याक करताली आवयन कितें ना म्हणले आजयेन रोकडोच तिका तापोवप धेंगशे घालप आपल्या नातवाक तशें कित्याक म्हणटा गो अशें म्हणप अफार मोग दिलो म्हाका आजयेन आयज आजी म्हजें बरोबर ना पूण तिच्यो याद्यो मात स्वताच म्हज्या मनाक काळजांत तिगून रावतल्यो आज्याक तर केन्ना पळयलोच ना बापाय वांगडा खूब मजा केली आवय वांगडा खूब मजा केली बापूय म्हजो खूब बरो मनीस कितें जाय त्या वस्तूक तो म्हाका हाडून दितालो केन्नाय ताणें म्हाका खंयच्या वस्तू खातीर ना म्हणले ना सदांच म्हाका प्रत्येक वस्त हाडून दिली खूब बरो मनीस म्हजो बापूय तोवूय लेगीत आयज ह्या जगांत ना कांय कारणान तोवूय हें जग सोडून स्वर्गान सिद्दारलो आवय म्हजी खूब सादी तिका हेर गजाली कळनात ती शिकली ना पूण आपल्या चेड्याक कितलो मोग करप हें ती भोव अर्थान करता म्हाका म्हज्या आवय सारकी आवय म्हाका खंयच मेळपाक ना अशें म्हाका दिसता